हमसब एहिठाम हमरा सबके अथी यऽ ताहिमे हमसब गृहस्थ पर आधारित छी गृहस्थक कहैत छी ओहिमे सब तरहक अन्न उपजबैत छी धान गहुँम मरुआ मकइ तथापि माछ मखान मखान तऽ एतऽ मल्लाह करैत छथि जिनकर पेशा छिअनि आओर माछो मल्लाहेके देल गेलनि हँ एना तऽ ई हुनकर जै जिनका जे पेशा छनि से अपना पर एकदम सम्मिलित छथि तहन तऽ एखनि बिना पेशोके पेशा लोक एखुनका रीजनमे सब सब करैत छै तऽ से पेशा जिनका जे इच्छा होइत छनि से अपन अपन करैत छथि अपन काजमे सब कार्यरत छथि